بھیا میں نے کیب بک کری تھی اپنی بھیا بٹ میرے کو ضروری میٹنگ میں جانا تھا تو آپ کا ڈرائیور ہے نا بہت لیٹ آیا تھا تو میں آٹو کرکے چلی گئی اور وہ ساڑھے نو بجے آ رہا ہے جب مجھے کال کر رہا ہے اب آپ بتائیے میرے کو تو اپنی کیب کینسل کرنی ہے اور جو میں نے پیمینٹ کری تھی بھیا اُسے بھی کیا نام ہے آپ واپس کریے ریٹرن کر دیجیے اب ایک تو کیب والا میں نے اُسے کال کری وہ بتمیزی کر رہا ہے کہ میم ایسا نہیں ہوتا ٹریفک تھا یہ تھا وہ تھا وہ اپنی ایکسکیوز بتا رہا ہے اب ایسا نہیں ہوتا نا اب آپ کینسل کردیجیے اور میری پیمینٹ ریفنڈ کر دیجیے آپ اپنی کیب ڈرائیور سے بات کریے کہ ایسا نہیں ہوتا اگر کسی کو ارجینٹ جانا ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جی بھیا کوئی بات نہیں اب آپ میرے پیسے واپس کر دیجیے بس اوکے اب آپ دیکھ لیجیے